नमस्ते नमस्ते जी हाँ मैम बोलिए बेड लेना है आपको हँ हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार का है पच्चीस हज़ार पैंतीस हज़ार पैंतालीस हज़ार कौन सा बेड चाहिए आपको हाँ और और क्या क्या चाहिए तुम ही कहो

सीआर दानी का दाम एक दस हज़ार का है एक सात हज़ार का है एक साढ़े छः हज़ार का है कौन सा चाहिए ठीक है और बस चौकी का दाम जैसी छोटी बड़ी चौकी लेंगे वैसे दाम होगा बड़ी चाहे छोटी हाँ बड़ी चौकी आठ हज़ार रुपये का है ठीक है हमारे यहाँ पूरा सेट आया है आपको एक लाख से डेढ़ लाख तक मिल जाएगा हाँ हाँ हलो कौन सा एक हज़ार का कूलर छः सात आप जैसे लेगी फ्रीज चौदह हज़ार

दस हज़ार पन्द्रह हज़ार बीस हज़ार जैसी लोगी ठीक है आओ च्वाइस कर लें तो सिंगिल लेना है या सीधे लेना है

अच्छा सिटी लेना है अच्छा चौकी चाहिए ठीक है चौकी भी चौकी भी मिल जाएगी

टी भी पहले आप देखिए आठ दस हज़ार तक मिल जाएँगी और कुछ चाहिए गद्दा रज़ाई चद्दर वगैरह हाँ मेरे यहाँ पूरा सामान मिल जाएगा ठीक है आप आ जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे यहाँ उचित दाम पर ठीक है नमस्ते आइए